मूंखे ईअं लॻंदो आहे त ॿियनि जी भाषाऊनि खां वधीक असांजी सिंधी भाषा ॾाढी पापूलर ऐं अहमियतु वारी आहे सिंधी भाषा असांजी मिठिड़ी ॿोली आहे ऐं हिंदुस्तान पाकिस्तान खां पहिरीं जी ॿोली आहे इनजे करे असां सिंधी सभु मिली करे सिंधीयतु जी जोति जॻाईंदा आहियूं ऐं उनखे ॾाढो प्यार सां अॻियां वधायूं वेठा पहिरी खां अॼु जे टाइम खां तमामु घणो फ़रकु अची चुको आहे पहिरीं सिंधी ॻाल्हाइण में हिचिकंदा हा माण्हू ऐं ॿार अॻियां बि कोन्ह ईंदा हुआ पर हाणे जेके अॼकल्ह जा सिंधी नईं जनरेशन आई आहे हू सिंधी खे ऐं सिंधीयतु खे वधाए रही आहे यां ईअं आहे जेकॾहिं त ईअं बि ॾिठो वञे त सिंधीयुनि जी ॿोलियुनि जा त्योहारनि जा फ़ेस्टीवल जा सभु असां उत्सव ॾाढे धाम धूम सां मल्हाए ऐं हिक ॿे खां गले मिली करे सिंधीयुनि खे ऐं सिंधी ॿोलीअ खे बि अॻियां वधायूं था ऐं जेकॾहिं अगरि असां ॾिसूं त मोदी बि जेके सरकार आई आहे उन्हनि बि ए आई फ़ोर भारत जे ज़रिये सिंधी खे ऐं सिंधी भाषा खे तमामु घणो अॻियां वधायो आहे ऐं नओं टूल ठाहे करे ए आई आर्टीफ़ीशल इंटेलीजंसी सां सिंधीयतु खे वधाए रहिया आहिनि